बर्तन धोय लागी सबसँ पहिले हम पानिमे डालि दै छथि ओमे बर्तन पानिमे जब फुल जाइ छै ओकरा बाद निकालके हम धो दै छथि आओर तेलवला बर्तन जैसे उ सरफ ओकर बर्तन अलग धोइ छियै सरफ डालके उ बर्तनके अलग धो दै छथि जाहिमे उ खराब अइमे से उमे बर्तन तेल ना लागे जिसके कारण हम बर्तन अच्छी तरह से धो लै छथि